آئیے میں اپنے کچن کے آلات کے ایک مخصوص قسم جسے ہم پریشر کوکر کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں پریشر کوکر کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی کھانا بنا دیتا ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لیتا پریشر کوکر اسی لیے استعمال کرتے ہے جس کی وجہ سے جو سبزی گلنے میں وقت لگاتی ہے وہ جلدی گل جاتی ہے جیسے کہ گوار کی پھلّی ہو یا پھر گوشت ہو مٹن ہو کوئی بھی گوشت ہو جلدی گل جاتا ہے اور وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے اسی لیے ہر عورت گھر پر پریشر کوکر کا استعمال کرتی ہے پریشر کوکر بہت آسانی سے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے اس اسے کھول کر اس میں جو سبزی ہم ڈال رہے ہیں یا پھر گوشت یا ہڈّی کسی گوشت کہ ہڈّی گائے کی بکرے کی کسی چیز کی گوشت پیروں یا پھر اگر بکرے کے پیر گلانا ہوں یا گائے کے پیر گلانا ہوں تو اس میں ڈال کر تھوڑا سا ایک گلاس پانی دال دیں اور اس کا ڈھکّن ربر ٹائٹ لگائے سب سے پہلے تو اسے ربر ٹائٹ لگا کر پریشر کوکر کو بند کر دے اور اس کی سیٹی لگا دے اوپر سے اور اسے چولہے میں چڑھا دے کچھ وقت بعد جب اس کی سیٹی بجنے لگے تو تین سیٹی یا پانچ سیٹی ہونے کے بعد آرام سے چولہا بند کر کر اس کا پریشر کوکر کی سیٹی کھول کر پھر پریشر کوکر کھولیں ورنہ بغیر سیٹی کھولے اگر آپ نے پریشر کوکر کھول دیا تو اس میں کا جو پانی ہے وہ ابل کر آپ پر ہی گر جائے گا یا پھر اچھل کر کوکر ہی اڑ سکتا ہے اسی لیے ہمیں بہت دھیان سے پکانا چاہیے جب بھی ہم پریشر کوکر میں پکائے تو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہم نے پہلے سے سیٹی کھولی ہوئی ہو چولہا بند کرنے کے بعد ہمیں پہلا کام سیٹی کو کھول دینا چاہیے تا کہ اندر کی جو گیس ہے وہ باہر نکل جائے اس کے بعد جب ہم پریشر کوکر کا ڈھکن ہٹا کر دیکھیں گے تو ہمیں ہماری سبزی یا گوشت گلا ہوا ملے گا بہت اچّھے سے پکا ہوا ملے گا پریشر کوکر کا یہی ایک فائدہ ہے کہ اس میں وقت کی بہت بچت ہو جاتی ہے ہم جو کام ایک دو گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ دس پندرہ منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض گھر میں عورتیں یا مرد حضرات جو بھی رہتے ہیں وہ کھانا بھی پریشر کوکر میں ہی بنا دیتے ہیں کھانا چڑھا کر پریشر کوکر میں وہ اپنے اور کوئی کام پورے کرنے تک کھانا پک کر تیار ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے سائڈ دوسری کوکر پر سبزی بھی بنا دیتے ہیں ایسے ہی جلدی دس پندرہ منٹ میں ان کا کھانا تیار بھی ہو جاتا ہے اور ترکاری بھی تیار ہو جاتی ہے پھر اس میں کافی سمے کی بچت ہو جاتی ہے اور پریشر کوکر سمے کی بچت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گیس کی بچت جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو تو بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور جو دوسرے چولہا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی بچت ہی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پریشر کوکر میں سبزی کھانا اور گوشت بھی گل جاتا ہے تو ایک اور چیز بھی ہے جو کوکر میں بن جاتی ہے جلد سے جلد اور وہ اڈلی اگر آپ اڈلی کو پانی ڈال کر سب سے پہلے اڈلی کوکر میں پانی ڈال کر اڈلی کا روا ڈال کر سانچے میں ڈال کر چڑھا دیں تو دس پندرہ منٹ میں آپ کو اڈلی بنی ہوئی ملے گی پ ریشر کوکر میں یہ بھی چیز جلد سے جلد بن جاتی ہے تو بتائیے کتنے لوگ جا کر کوکر خدیدنے والے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کریں پریشر کوکر سے جتنے اچھے فائدے ہے کچھ نقصان بھی ہے تو یاد رہے سیٹی جلدی مت کھولیے سب سے پہلے چولہا بند کر کے سیٹی میں سے گیس نکالے اس کے بعد پریشر کوکر کا ڈھکّن ہٹائے ورنہ جو بھانپ ہے وہ آپ کے منہ پر آ جائے گی یا پھر ہاتھ پر جس کی وجہ سے آپ کو کافی زخم بھی ہو سکتا ہے ایسے ہم آسانی سے پریشر کوکر پر کوئی بھی چیز یا ترکاری بنا دے سکتے ہیں یہ ہے پریشر کوکر جو ہمارے آلات کچن میں استعمال ہوتے ہیں جس ہر گھر کی اور ہر عورت کی پسند پریشر کوکر ہی ہوتا ہے آپ بھی ضرور خریدیں